جی مجھے ایک سمسنگ کا موبائل خریدنا تھا جی جی اس میں جو ہے کوالٹی اچھی ہوتی ہے نہیں نہیں نہیں وہ تو خیر آپ بتائیں اچھی کمپنیاں کے بارے میں کیا ہے کیا خاصیت ہے اس میں اس میں تو ماڈل نمبر کیا ہے جی ریم کیا ہے اور انٹرنل میموری کیا ہے جی جی ہوں نہیں نہیں وہ بات تو خیر آپ کی صحیح ہے کمپنی تو ٹھیک ہے ریلمی ابھی مارکیٹ میں جو ہے ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے مگر مجھے جو ہے سیمسنگ کا ہی لینا تھا اس وجہ سے جو ہے

جی بتادیں جی بتائیں کمپنی کا نام کون سا بتایا آپ نے اوپو جی جی جی جی جی جی جی اوپو اچھی اچھی کمپنی ہے موبائل بھی تو اچھے چلتے ہیں اس کے اچھے چلتے ہیں ان کے اچھی کوالٹی کی آتی ہے جی اس کی خاصیت بتائیے گا کیا کیا اس میں فسلیٹیز ہیں

جی آپ ریم اوم انٹرنل میموری کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں جی جی ایک کام کیجیے ٹھیک ہے یہ بھی کمپنی اچھی ہے مگر مجھے آپ سمسنگ کا ہی دے دیجیے جی جی جی جی جی جی ہمم جی سمسنگ میں جو ہے کچھ جو اچھے کٹیگری اور اچھی کوالٹی کا جو ہو ریم اوم اچھا ہو انٹرنل میمیوری اچھا جی جی جی جی وہی کر دیجیے ٹھیک ہے وہی کر دیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے تھینک یو